आब के समय मे टेक्नोलॉजी बहुत किछु आबि गेलैया मगर पहिले टेक्नोलॉजी जे छै ने से टेक्नोलॉजी बहुत दूर रहै आओर ओहि समय मे बैरंग एकगो पत्र चलैत रहै टेलीफोन के अत्ते सुविधा नहि रहै बहुत किछु जे छै से टेक्नोलॉजी मे ओत्तेक चीज नहि रहै टेक्नोलॉजी बहुत छोटा रहै आओर छोटो रहै तऽ बहुत पैघ रहै मगर आब जे छै से टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ि गेल यऽ टेक्नोलॉजी बहुत दूर आबि गेल लग आबि गेल कम्प्यूटर आबि गेल लैपटॉप आबि गेल आओर बहुत किछु जे छे से टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर लाइब कऽ जे देलक तऽ ओहिसे सुविधा भय गेल सुविधा जे दूर नहि जाय पड़ैया नजदीक मे रहैया नजदीक सऽ कय लै छी सबचीज जे छै से टेक्नोलॉजी यऽ सब चीज जे छै से लाइब के देलक यऽ आओर जीवनमे हमरा आर के जे देखलहुॅं पहिले तऽ ओ तऽ चालिस रुपैआ काॅल जे छै से लैत रहियै यानि कि एस टी डी सऽ बात करियै तऽ बहुत महंगा पड़ैत रहै टेक्नोलॉजी मे आब टेक्नोलॉजी मे अत्तेक सस्ता भऽ गेल जे कहल नहि जाय बहुत कम कय देलक आ कम करय के बाद टेक्नोलॉजी दूर रहे हाथ मे आबि गेल पास मे आबि गेल नजदीक आबि गेल कत्तौ सऽ पैसा आबैया कोनो चीज के अभाव के कारण मंगायल जाइ छै तऽ लग मे कम्प्यूटर आबि गेल ओहि कम्प्यूटर से तुरत जे छै से लेनदेन तुरत जे छै से निकासी सबचीज तुरत जे छै से नजदीके से भऽ जाइया टेक्नोलॉजी से बदलाव इएहे सब असर जे छै से बहुत बढिऑं जीवन के तरह जे छै से बढिऑं मुख मोड़लक है आबि गेल है आओर एहि सऽ जादा कार्यस्थल केहन रहत पड़ल हरचीज बढ़िऑं दिए